इहाँ हमरा लगैत छै कि बच्चा सबके मैथिली भाषा सिखाबेके जरूरी छै जेकि मैथिली भाषा बहुत ही सुन्दर भाषा छै जेकी बच्चा सबके मैथिली भाषा सिखाबेके जरुरी छै बच्चा सब मैथिली भाषा सिखतै तब मैथिली भाषामे मैथिली भाषा शुद्ध वातावरण भी दै छै जेकि मैथिली भाषा बच्चा सबके सिखाबेके जरुरी छै